اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو خود اپنے آپ میں خوب صورت ہے اس کے الفاظ اور جملوں کی کیا بات کریں ان کی ایک طویل فہرست ہے جس کو اس مختصر وقت میں بتانا ناممکن ہے اس کے محاورے ہر ہندوستانی کی زبان پر عام ہے میں چند ایسے جملے اور فقروں کو سناتا ہوں جو مجھے بے انتہا پسند ہے جیسے حجام کی دکان پر ایک جملہ لکھا جاتا ہے ہم دل کا بوجھ تو نہیں لیکن سر کا بوجھ ضرور ہلکا کر سکتے ہیں اسی طرح لائٹ دکان والے نے بورڈ کے نیچے لکھوایا آپ کے دماغ کی بتی بھلے ہی جلے یا نہ جلے مگر ہمارا بلب ضرور جلے گا اور سناتا ہوں ایک چائے والے نے اپنے کاؤنٹر پر لکھوایا میں بھلے ہی عام ہوں لیکن چائے اسپیشل بناتا ہوں لیکن پھل والے نے تو انتہا کر دی اس کی دکان پر لکھا تھا آپ تو بس صبر کریں پھل ہم دے دیں گے کچھ دوسرے جملے بھی سن سنتے چلیے سعادت حسن منٹو کا کہنا ہے دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہیں اسی طرح مشتاق احمد یوسفی صاحب کا یہ مشہور جملہ ہے کہ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے